हाँ नमस्ते नमस्ते हाँ है सहयोग से बात हो रही है हाँ हाँ सब हो जायेगा बास भी बन जायेगा गादी भी बन जायेगी सब हो जायेगा हाँ चार दिन का तगड़ा है कम से कम चार दिन का पड़ जायेगा अढ़ाई तीन सौ रुपया फेसियाल सब करायेंगे सात आठ सौ रुपया बैठी देखिए हाँ हाँ तो फेमस है लेकिन दुकान हमारी खुलती है सात बजे से सुबह से ले कर सात बजे शाम तक इसके बीच आप आएंगे तो हमारे यहाँ कई लोग रहते हैं बनाने वाले तो जिसको कह दूंगा वो ही तुम्हारा नम्बर लगा देगा जी और हाँ इस समय तो दुकान पर है कितने समय में आओ आज आओगे कल आओगे अच्छा अच्छा कोई बात नहीं आइये आराम से आइये आज कल आप आपका काम आज ही हो जायेगा हाँ हाँ दुकान पर नम्बर तो देखिये चल रहा है कम से कम सत्तर पचहत्तर नम्बर चल रहा है लेकिन कई लोग हैं उसी में नम्बर इधर उधर करके आपका जम के फ्री आपको बना दिया जायेगा हमारे यहाँ आपका महत्व मिलेगा आएंगे उतनी दूर से अरे जितना कटिंग चाहिये आइये हमारे यहाँ एक चार्ट लगा हुआ है और फिगर भी बना हुआ है जिस तरीके से आप को बाल कटाना है हाँ फिगर को देख कर ट्राई कीजिये जो समझ में आए वो बताइये जिस तरीके से आइये उस तरक्के से चेक कराइये फेसियल कराना हो जिस तरीके से चहिये फेसियल कराइये हाँ बस वो ही चार है उसका बस हाँ और प्रॉबलम निःसंकोच हो कर आइये काई आने के बाद आपको बार बार आने पड़ेगा कितना ही दूर रहेगा सर जी आपको आना पड़ेगा और घबराइए मत हाँ सब होता है कितने समय में आ जायें फेसियल फेसियल फेसियल वेसीयल कराओगे तो उसमें पैसा लगेगा कम से कम सात आठ सौ एक हजार ये मान के चलिये लेकिन पहली बार आओगे तो सौ पचास रुपये छोड़ दिया जायेगा हाँ हाँ आप थोड़ा डिस्काउंट करूंगा इससे हमारा प्रचार भी हो जायेगा आइये आइये आइये ठीक ठीक